इलाही साल पहिला जी ॻाल्हि आहे जॾहिं मां हिकिड़ो नंढो बीज आणे पंहिंजे हिकु बग़ीचे में विधो हुयो पोइ राह पई ॾिसां कॾहिं हुअ बीज वॾो थींदो रोज़ु हुन में पाणी विझंदी हुअमि अने जीअं हिकिड़ो पनु ॿाहिरि आयो न तॾहिं जे ख़ुशी मुंहिंजे अंदर वेई न उन खे त मां चई बि कान थी सघां मूंखे यानी पेड़ पौधनि सां पहिला खां ई प्यार आहे एटले मुंहिंजे बग़ीचे में हर हिकु टाइप जा गुल हर हिकु टाइप जा प्लाटंस आहिनि जीअं की तुलसी आहे गुलाब आ गलगोटो आहे उहा सभु मुंहिंजा बग़ीचनि में आहिनि अने जॾहिं मां उन्हनि जे रोज़ु उन्हनि में पाणी विझंदी आहियां जासून जा गुल आहिनि हर रोज़ु उगंदा आहिनि उन में मूंखे हिकिड़ी मोटिवेशन मिलंदी आहे की भई जीअं फुल रोज़ु उगनि था ईएं पंहिंजी ज़िंदगी बि रोज़ु उगण लाइ आहे भई जीअं सुबुह जो उगी करे शाम जो आथमंदा आहिनि ईअं पाण बि हर सुबुह हिकु नईं शुरूआति कंदा आहियूं अने अखो ॾींहुं पंहिंजो कमु पतंदो आहे पोइ पाण वीचारींदा गॾु मां छा कयो कीअं कयो ने सभु कीअं हलियो उअ सभु वीचारींदा आहियूं जॾहिं बि मां मुंहिंजे पेड़ पौधनि खे खिलंदे उहे ॾिसंदी आहियां न तॾहिं मुंहिंजे अंदरि बि हिकिड़ी खिल अची वेंदी आहे मुंहिंजो दिलि बि आखो ॾींहुं ख़ुशि उमंग में हलंदो रहंदो आहे जीअं पेड़ पौधा हरा रंग जा हूंदा आहिनि न ईअं मुंहिंजे अंदरि बि हरियाली वहंदी रहंदी आहे इलाही ख़ुशी थींदी आहे की भई मुंहिंजे बग़ीचे में छोकी मूंखे ख़बरु आहे मुंहिंजा रिलेटिव यानी आउट ऑफ इंडिया रहंदा आहिनि त हू तुलसी लाइ केॾो तरसंदा आहिनि उहो मूंखे ख़बरु आहे तुलसी हुन जे हुतां थींदी कान अथनि अने असांजो भारत आहे की जंहिंमें जड़ी ॿूटियुनि जो कमीज कान्हे ख़ाली करिणी हेतिरी कोशिशि आहे की हा पंहिंजे घरु हिकिड़ो वठी वञो प्लांट अने पाण उगायूं एतिरी कोशिशि पाण खे करिणी आहे त मां पाण सभिनि खे उहो कोशिशि करणु खपे अने हा जे जंहिंजे बि घरु प्लांट्स हूंदा आहिनि न उन्हनि जे घरु हमेशा चमकंदो रहंदो आहे छोकी आंगन कोई बि पंहिंजे घरु अचे थो त जी आंगन आहे न उहे ई सभिनि खां पहिला ॾिसंदा आहिनि अने आंगन में जॾहिं हेॾा कुझु ख़ूबसूरत पेड़ पौधा लॻिया हूंदा त पोइ ॿियो छा ई खपे पाण खे ज़िंदगी में जॾहिं फूल खिलंदा आहिनि न तॾहिं उहो इलाही ख़ुशी जो पल हूंदो आहे अने हा मुंहिंजे घर में त इलाही पेड़ पौधा आहिनि अने मुंहिंजे घर जा बाजू में जे ॿार आहिनि न उहे मूंखे वठी वेंदा आहिनि दीदी अॼु मूंखे हिकु गुलाब ॾियो अॼु मूंखे हिकिड़ो गलगोटो ॾियो त उन्हनि खे ॾियण जी बि अलॻि ख़ुशी आहे जॾहिं उहे पाण खे ॾींदा आहियूं न उन्हनि खे गुल तॾहिं उन्हनि जे फेस ते हेतिरी स्माइल अची वेंदी आहे न उहा बि पंहिंजे लाइ इलाही ख़ूबसूरत पल हूंदो आहे